नमस्ते जी क्या आपको चाहिए थे

कौन सी लकड़ी का बेड चाहिए था आम की बबूल की और उसके बाद में बहुत बहुत लकड़ियाँ हैं सफेदा है ओर यह इतनी अलग अलग क्वाल्टी की लकड़ी है बताइए किस क्वाल्टी की चाहिए आपको

अच्छा तो किसका बनवाएंगे हाँ आम की तो ऐसा है कि बबूल का बन जाए कह रहे हैं कि बेड ही चहिए कि और भी कुछ चहिए अरे जैसे उसमें बेड है अलग अलग सोफा है अलग अलग कुर्सियाँ हैं अलग अलग यह सिंगारदान है अलग अलग इसमें बहुत क़िस्म क़िस्म की चीज़ें हैं बताइए कौन सी चीज़ हम अब क्या क्या चाहिए आप बता दीजिए तो उसके उसके हिसाब से हम आपको अच्छा तो महँगा वाला चाहिए या सस्ता वाला अच्छा से महँगा वाला इनको चाहिए तो हमको आ रहा है ना कि में कह रहे हैं बबूल का बना दें ना तो इसमें पैसा वैसा कब देंगे यह तो मिल जाएगा दो तीन दिन में कल तक भी चाहेंगे तो मिल जाएगा चलिए ठीक है ठीक ठीक रखते हैं ठीक है ठीक नमस्ते

ठीक है ठीक है नमस्ते